मां कॾहिं डांस ईअं सिखियो त कान्हे पर हा असां टीवी में ॾिसी ॾिसी मोबाइल में विडियो ॾिसी ॾिसी डांस सिखूं था घणेई कुझु सिखूं था ऐं मां पंहिंजी कोरियोग्राफी कई आहे हा कॾहिं चेटीचंड जे मेले में कॾहिं गुरुनानक जयंती ते असां पंहिंजा स्टैप्स ठाहे करे हिकु ॿिए खे ॾेखारींदा आहियूं की ईअं नचो ईअं नचो ऐं इकु ॿिए खे कॉपी करियूं था त उहा हिकु कोरियोग्राफी ई आहे असांजी ऐं उहा असां दिलि सां ईंदी आहे उहा जेको दिलि में हूंदो आहे बसि उहो ई जेको इमोशनस हूंदा आहिनि उहे ई असांजे नृत्य में ॿाहिरि अचे थो ऐं असां नचूं था टिपूं था चेटीचंड में ख़ुशी जो मौक़ो हुजे थो त असां पाण ई पंहिंजा स्टैप्स खणूं था पाण ई पंहिंजा हथ पेर हलायूं था जंहिंसां की ॿियनि खे बि सुठो लॻे थो ऐं हू बि असांखे ॾिसी ॾिसी नचनि था ख़ुशीअ में नचण जी ॻाल्हि ई अलॻि आहे त हू पाण ई पाण ई का कोरियोग्राफी थी थी वञे